आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कनज बरगयारि आङो फार्स्ट नेपालाव चिरांनि नाम्बार लानानै नेपालाव थांदोंमोन बेनिफ्राय सासे लोगोआ मेगन नायजानो थांदोंमोन बेनिफ्राय जोङो जोंखौ नेपालनिफ्राय बारा गोजान लांहोआसै जोंखौ लास्ट गेटआवनो दोनथ'नाय जादों जोंखौ चिरां गेटआव लास्ट गेटआव जोंखौ नाम्बार नायनायखाय जोंनि बेमारिखौ जों हगार हरनाय जाग्रोदों दस्रा एम्बुलेन्सजों मानोना आंना चिरां नाम्बारा फर्स्ट सहैनाय जाग्रोदों नालाय बेयावनो आंहा लाखिनाय जादों बेनिफ्राय आं थांदों ओरै भुटान थाङो आङो कन्टिनिउआनो जाखायो भुटानाव ओरै सिलं थांदोंमोन किन्तु आं सिलंआव आं गारि सालायाखैमोन सिगाङाव जा नुहैदोंमोन जों अखाया जिब जिब हादोंमोन पाहारफ्रा जि मोजां समायना नायनो मोजां बिराद टारनिंफ्रा गेदा गेदि ओरैजाय थांबा ओरै हाबसोनांगौ ओरै थांबा ओरै हाबसोनांगौ ओरै सहै सहैगौमानि बर' बस्ति मोनहैगौ मानि जों बांगाल बरदारसो बांग्ला बरदारखौ मोन्नो एसेल' नांगौ बेनोसै आंनिया